जी हमारे क्षेत्र में बहुत सालो से या कहें बहुत ही सदियों से बहुत पहले से ही हमारे आस पड़ोस के जो भी लोग हैं पड़ोसी जो भी हैं उनके बीच कभी लड़ाई उड़ाई मतलब लड़ाई हुआ भी तो थोड़ा मोड़ा नोक झोंक और फिर सब सही हो जाता था क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही आपस में बहुत प्रेम से रहते थे अपना सारा काम आसपा आपस में मतलब बाँट कर करते थे या फिर कोई भी मदद चाहिए तो उनका मदद चाहिए तो उनका मदत करते थे फिर अगर जो हमें मदद चाहिए था तो वो भी मदद करते थे इस बहुत ही तरीके से मतलब आपस में जैसे परिवार रहते हैं वैसे हम सब पूरे गाँव में रहते थे आपस में करके यही सब ये सब तरीका से आपस में कभी भी मतलब वैसा लड़ाई नहीं हुआ है या फिर वैसे कभी भी भिन्नता नहीं आई खुद में या कोई वो आप अपने आप को वो बड़ा नहीं समझता था किसी को कम नहीं समझता था यही सब चीजे हैं सभी को समान इज्जत देना सभी का रिस्पेक्ट करना इसी सब कारण और भी बहुत सारी तरीके हैं जैसे कि कोई पर्व भी हो गया तो सब एक साथ मिलजुल कर पर्व में शामिल होते थे पर्व फिर सब मिलजुल कर करते थे सभी के परिवार मिलजुल कर सभी घर के बच्चे एक दूसरे के साथ खेलते खेल कूद कर बड़े होते थे यही स इ इन सब चीजों के कारण ही कभी विभिन्नता नहीं और और भी बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि हमारे गाँव में या या हमारे क्षेत्र में अगर जो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है किसी के घर में तो सभी आसपास के जो भी लोग हैं वो सब आते हैं और बहुत ही मतलब सब मदद करते हैं उनका आर्थिक रूप से या फिर सहारा देकर कि क्योंकि कोई मरता है तो किस की मृत्यु हो जाती है किसी के घर में तो घर में सब को बहुत दुःख दुःख होता है इसी कारण से सब साथ में रहते आते हैं थोड़ा मदद करते हैं उनका इस कारण से ही इसी सब कारण से थोड़ा कभी वैसे मदद कर दी और फ़िर जब कोई किसी का डेथ होता है तो द दस दिन के बाद दस दिन के बाद वहाँ पर भोज किया जाता है मतलब की दुःख में ही आसपास के लोगों को बुलाया जाता है जहाँ पर सब सब मिलजुल कर भोज का करते हैं और फिर मतलब आपस में सब लोगों को खिलाते उलाते हैं तो ये सब करते हैं इसी सब के कारण आपस में कभी मतभेद नहीं होता है और सब एक साथ रहते हैं